मां हिकु गुजरात शहर जे जूनागढ़ शहर में रहंदी आहियां अने हितां जा सिनेमा घरनि जी छा ई ॻाल्हि करिणी सिनेमा घर में कहिड़ा मस्तु मस्तु खेल लॻंदा आहिनि अने खेल ॾिसण में त इअं जो लॻंदो आहे जाणे पंहिंजे साम्हूं जा आहे हिते हिक जय श्री नाम जो सिनेमा घरु आहे अने हिकु अने सुरज नाले जो सिनेमा घरु आहे जंहिं करे मां हिन ॿई सुठा ई आहिनि सिनेमा घरु पर जंहिं करे सुरज में त ॾाढी मज़ा ईंदी आहे हुते पाण खे माना ॾिसण जो खेल ॾाढी मज़ा ईंदी आहे छो करे पंहिंजे साम्हूं जीअं लॻंदो आहे की भई को खेल हले पियो थो या केर पंहिंजे साम्हूं जो वेठो आहे हिनजे करे मां मुंहिंजी साहेड़ियुनि सां गॾु मां हुते ज वेंदी आहियां केॾी केॾी महिल त पंहिंजे घर वारनि खां माना पंहिंजी फैमिलीअ खां बि मां हुते वञण वधीक पसंदि कंदी आहियां कारण के भई खेल ॾिसण जी मज़ा त सभिनी खां गॾिजी अचे अकेला अकेला थो मज़ा अचे ना नी